मेरा नाम रोशनी शर्मा ते अ'ऊं डिस्टिक रियासी दी रौह्न आह्ली आं तुसें जेह्ड़ा मतलब प्रश्न पुच्छे दा कि केह्ड़ी केह्ड़ी जगह् अस गेदे ते उत्थें उत्थें मिगी केह् शैल लग्गेआ एह् साल जेह्ड़ी मेरी जात्तरा रेही ओह् मचेल गेदी ही अ'ऊं ते मचेल साढ़े जे एंड के दे अंडर गै औंदा ते मचेल दा रस्ता मतलब दो त्रै दिन दा रस्ता ऐ चार दिन दा रस्ता ते पैह्ले अस मचेल जन्दे फ्ही अस उत्थै मचेल जाई मचेल बाद बिच्च पैह्ले अस गुलाबगढ़ रुकदे गुलाबगढ़ रुकियै उत्थें बी बड़ी शैल जगह न दिक्खने आह्ललियां राती उत्थें रुकना जगह शगाह दिक्खनियां ते उत्थें बी असेंगी बड़े शैल बड़े माता दे मंदर लभदे दिक्खने गी ते गुलाबगढ़ इक बड़ी शैल ग्राउंड ऐ मतलब कि बड़ी बड्डी ग्राउंड ऐ ते जित्थें मतलब प्रोग्राम बगैरा होंदे ते फ्ही असें केह् करना सवेरे न्हाई धोइयै असें फ्ही असें मचेल दी जा जात्तरा च निकलना ते फ्ही असें निकलियै जात्तरा फ्ही मतलब कुठेल धोड़ी गड्डी जंदी मतलब छुड़ने गी फ्ही उत्थां असें आपूं पैदल जात्तरा करनी ते पैदल जात्तरा असें करनी फ्ही मतलब कि उत्थें इक बड़े कठिन मतलब मुश्किल मुश्किल रस्ते बी औंदे लेकिन उत्थें माता शक्ति इन्नी ऐ मतलब कोई बी उत्थें जाइयै मतलब घबरांदा नी ऐ उत्थें इन्नी मतलब कि माता दी शक्ति ऐ ते मतलब घबराना नेईं होंदा माता कन्नै कन्नै चलदियां ते उत्थें इक दरेआ मतलब कन्नै कन्नै बगदा रौह्न्दा बड़ा गै शैल लगदा दरेआ केईं रंग बदलदा उत्थें केईं रंग बदलने गी लभदे असेंगी दरेआ दे बड़ी शैल जगह असेंगी दिक्खने लभदियां ते मचेल जन्दे कुठेल औंदा ओह्दे ओह्दे बाद उत्थें इक मस्सु प्हाड़ी औंदी ते दरेआ कन्नै कन्नै दरेआ दी रौनक लग्गी दी गै रौंह्दी रस्ते धोड़ी ते मतलब कि अगर सवेरे बंदा जा ते जेह्ड़ा थोह्ड़ा जल्दी जल्दी चलै ते ओह् पुज्जी बी जंदा शामी लेकिन केईं सवेरे बी पुजदे उत्थें ते फ्ही ओह्दे बाद इक मस्सु प्हाड़ी लभदी असें उत्थें ओह्दे बाद इक हलने आह्ला पुल बी लभदा लेकिन उत्थें बी कोई घबरांदा नेईं ऐ ओह्दे उप्पर बी कि के मां दी शक्ति इन्नी ऐ कि डर ते कोई लगदा गै नि ऐ फ्ही चलदे चलदे केईं मंदर लभदे असेंगी रस्ते च लोकें दे घर लभदे उत्थुं दे लोग बी बड़े चंगे होंदे बड़ा चंगा स्भाव होंदा तोहाईं दा प्हाड़ी प्हाड़ी लोग होंदे उनें किश किश लाए दा होंदा बाड़िया सरेआं दा साग टोडा बड़ा शैल चीज़ां असेंगी मतलब केईं दिक्खने गी लभदियां ते जगह ते बड़ी गै शैल ऐ फ्ही ओह्दे बाद अस पुज्जी जन्दे मतलब कि शामी तक़रीबन अस पुज्जी गै जन्दे मचेल ते मचेल जाइयै केह् करना होंदा पैह्ले अस जन्दे थोह्ड़ा उत्थें कमरा शमरा तुप्पना होंदा कमरा शमरा तुप्पियै फ्ही अस उत्थै थोह्ड़ा रुकदे रुकदे ते न्हाई धोइयै फ्ही अस शामी दर्शन करने गी निकली जन्दे दर्शन करने निकलियै कि मचेल जगह् दिक्खने आह्ली ऐ कि उत्थें माता जेह्ड़ियां अपने कंगन बगैरा ओह् लान्दिया ते कुसै कंगन हिलदे लभदे कुसेई उंदियां बंगा हिलदियां लभदियां कुसेई उं'दा बिंदलू हिलदा लभदा ते मिगी बी उंदे दर्शन होए मिगी बी कि मतलब उंदे जेह्ड़े कंगन हिलदे लब्भे ते उत्थें आखदे कि शिवजी शिवजी दर्शन दिंदे उत्थें प्हाड़ी उप्पर ते शिवजी भगवान उत्थें तांडव करदे उप्पर कैलाश पर्वत ऐ आखदे कि उप्पर कैलाश पर्वत ऐ शिवजी भगवान उत्थें तांडव करदे ते माता दा दरबार जेह्ड़ा इन्ना सज़ाए दा होंदा अग्गें पिच्छे ठंडी ठंडी हवा चुलदी रौंह्दी इन्ना मज़ा होंदा राती उत्थें जगराते होंदे जगराते होंदे फ्ही उत्थें कुड्ड पांदे लोग रातीं नचदे नचदे ते फ्ही जेल्लै सवेरे बी जेल्लै दर्शन करने होंदे उप्पर शिवजी भगवान दर्शन दिंदे तांडव करा दे होंदे फ्ही जेल्लै आरती दा टैम होंदा बारां बजे बारां बजे उत्थें राती जेल्लै आरती दा टैम होंदा उत्थें जोत अग्गें पिच्छें चलदी रौह्न्दी माता दी जोत अग्गें पिच्छे चलदी रौह्न्दी ते मतलब कि लभदी दिक्खने गी दर्शन मतलब पूरे दर्शन होंदे ते मतलब कि लोग बड़ी दूरा दूरा उत्थें आए दे होंदे ते माता रानी दा बड़ा ज्यादा प्यार मिलदा फ्ही मतलब कि उत्थें इक दिन रुकदे अस राती चक्कर शक्कर लांदे ते होर बी बड़े सारे मंदर माता दे उत्थें दर्शन करने गी थ्होंदे ते फ्ही अस मतलब कि उत्थां सवेरे बापस होई जन्दे सवेरे अस दर्शन करियै माता दे फ्ही असें बापस होई जाना उत्थें मत्था शत्था टेकआ उत्थें लेकिन उत्थां औने गी मन बिलकुल बी नेईं करदा कि के उत्थें माता दा इन्ना ज्यादा प्यार ऐ उत्थें जेह्ड़ा बी जातरू जंदा ओह् मतलब कि औने दा मन करदा गै नी ऐ ते दिक्खन आह्लियां जगह् बी बड़ियां शैल जेल्लै अस उत्थां बापस औंदे फ्ही अस बापस होइयै फ्ही अस गुलाबगढ़ दबारा जन्दे रातीं रुकदे फ्ही उत्थां अस सवेरे चली पौंदे बापस फ्ही अस उत्थें इक तत्ता पानी औंदा तत्ता पानी औंदा मतलब उत्थें आखदे कि ओह् जेह्ड़ा पानी ऐ उत्थें जदूं मतलब सुनने च आंदा कि जेह्ड़े शिवजी भगवान हे जदूं पार्वती माता सती होइयां हियां ते मतलब कि उत्थें बड़ा तत्ता पानी मतलब क्रोध आया शिवजी भगवान गी ते उत्थें उं'दा कुंड बनी गेआ हा ते पार्वती दी भामा हियां हा ते ओह् बाह्रै उठी आइयां हियां ते उत्थें मतलब कि इक कुंड बना दा बड़ा तत्ता पानी ऐ उत्थें मतलब जेल्लै अस उत्थां मचेल दा औंदे जेह्ड़ा हूट्टन सुट्टन होए दा असेंगी ते उत्थें जेइयै असेंगी मतलब कि बड़ा ज्यादा फर्क पौन्दा मतलब साढ़ी लत्तै बाइयें मतलब जेह्ड़ा हुट्टन होए दा होंदा फ्ही तत्ते पानियै जेल्ले दर्शन दुर्शन करियै ते फ्ही अस बाह्रै गी औंदे फ्ही असें साग टोडा उत्थै खाने गी थ्होंदा ते बड़ा ज्यादा मज़ा औंदा फ्ही अस तत्ते पानी उत्थें भरियै बी घरै लेई औंदे केईं लोग पानी की के केई कश्ट रोग लोकें दे दूर होंदे ते फ्ही अस जेल्लै बापस औंदे बापस औंदे उत्थें फ्ही अस भद्रवाह जन्दे भद्रवाह जन्दे भद्रवाह बी भद्रवाह बी इक चनोद मंदर आखदे ते चनोद मंदिर मतलब कि जेह्ड़ी मचेल माता हियां ओह् उत्थें मतलब जेह्ड़े कुलबीर होर जेह्ड़े सेवक न माता दे बड़े बड्डे सेवक न जेह्ड़े माता दे चेले न उनें ओह् मंदर बनाए दा उसी चनोद मंदर बी आखदे उत्थें बी माता दे दर्शन बड़े शैल होंदे होर बी बड़ी मातां भद्रवाह दिक्खने गी लभदियां बड़ा शैल बड़ी शैल जगह बड़ी शैल इक सिटी ऐ भद्रवाह ते बड़ी शैल उत्थें असेंगी जगह दिक्खने गी लभदियां ओह्दे बाद अस जेल्लै बापस औंदे फ्ही अस जन्दे सरथल माता सरथल माता बी मतलब इक पार्वती माता दा गै रूप ऐ ते उत्थें बी बड़ियां शक्तियां न शक्तियां न ते फ्ही अस च मचेल माता इक जगह होर मतलब कि इक चीज़ होर बी ऐ दिक्खने आह्ली जगह जगह लंगर लग्गे दे होंदे खाने पीने मतलब कि कोई इन्नी सेवादार इन्नी सेवा करदे जगह जगह लंगर लंगर खीर दाल चौल सारा किश उत्थें मतलब कि चाह् ब्रैड सवेरे सवेरे जेह्ड़ी रुट्टी ऐ सवेरे आह्ली बक्खरी दपैह्री आह्ली बक्खरी शामी आह्ली बक्खरी मतलब उत्थे इन्ना ज्यादा प्रबंध कीते दा होंदा लोकें मतलब कि इन्ना ज्यादा मतलब कि सेवादार जेह्ड़ी कोई जम्मू दा कोई मतलब कि बड़ी ज्यादा सेवा करदे उत्थें फ्ही लंगर सरथल माता लग्गे दा होंदा तत्ते पानियै बक्खरा लंगर लग्गे दा होंदा भद्रवाह बक्खरा लंगर लग्गे दा होंदा मतलब कि अलग अलग जगह च लंगर लग्गे दे गै होंदे ते फ्ही अस इक रात सरथल माता रुकदे दुई रात अस भद्रवाह रुकदे ते भद्रवाह रुकियै फ्ही अस सवेरे भद्रवाह दर्शन करियै फ्ही अस घरै गी आई जन्दे ते घरै दी घरै दी जाना स्टार्ट करदे जेह्ड़ा उत्थें दरेआ बगदा ओह् ते उत्थें किश्तबाड़ धोड़ी बगदा रौंह्दा मतलब कि कन्नै कन्नै साथ दरेआ दा होंदा रौंह्दा ऐड्डी ऐड्डी प्हाड़ियां होन्दियां बड़ा मुश्कल रस्ता होंदा लेकिन माता दी शक्ति कन्नै मतलब कोई बी घबरांदा नेईंं ऐ माता दी शक्ति बड़ी ज्यादा ऐ ते जेह्ड़ी मचेल जगह भद्रवाह आई गेआ गुलाबगढ़ आई गेआ एह् सारे बड़ियां मतलब कि स्हेई जगह न दिक्खने आह्लियां मतलब कि ते फ्ही जेल्लै अस घरै गी बापस औंदे भद्रवाह दा ते अग्गें बी असेंगी केईं मंदर लभदे मतलब कि माता दे चण्डी माता दे ते चिनोद माता दे ते फ्ही अस मतलब कि उं'दे दर्शन करियै उं'दे दर्शन करियै उत्थें अस रुकदे नेईं ऐ मतलब कि कोई पंदरां पंदरां मैंट्ट रुकी जन्दे फ्ही अस सिद्धे बापस चली पौंदे फ्ही ओह्दे बाद लंगर जगह जगह लंगर लभदे रौंह्दे असेंगी उत्थें प्रसाद खाइयै फ्ही अस घरै गी आई जन्दे ते मै तुसेंगी सनाया कि मचेल जेह्ड़ी अ'ऊं गेदी ही मचेल जेह्ड़ी जगह ओह बड़ी गै ज्यादा जगह मतलब कि बड़ी गै शैल जगह मिगी उत्थै बड़ा किश मतलब दिक्खने गी लब्भेआ मतलब कि बड़ी गै बड़ा ज्यादा प्हाड़ियां दरेआ मतलब कि माता दी शक्ति शिवजी भगवान मतलब कि कैलाश पर्वत शिवजी भगवान उप्पर जोत जगदी बड़ी गै मतलब कि स्हेई जगह मतलब कि मै उत्थें दबारा जाना चाहन्नी आं उत्थें मतलब कि फ्ही ओह्दे बाद इस साल आ'ऊं उत्थें बी गेदी ही वैष्णो देवी कटरा साढ़ी वैष्णो देवी कटरा उत्थें बी मै जात्तरा कीती ते उत्थें बी मतलब जेह्ड़ी साढ़ी वैष्णो देवी कटरा बड़ी गै मतलब कि मन्नी तन्नी दी माता शेरें आह्ली माता उत्थें निवास कीते दा गर्भ जून गुफा बनाई दी उनें गर्भ जून गुफा बनाई दी उप्पर ते उत्थें मतलब कि लोग आखदे केईं मतलब मुरादां पूरियां होन्दिया ते बड़े लोग औंदे बड़े जात्तरी बाह्रे बाह्रे औंदे उं'दी माता मुराद पूरी करदी ते ओह् बी मतलब कि इक मन्नी तन्नी जगह मतलब वैष्णो देवी कटरा जेह्ड़ी शेरें आह्ली माता बड़ी मन्नी तन्नी दी जगह ओह् ते ओह्दे बाद आ'ऊं अपनी जम्मू बागे बहू बी गेदी ही बागे बहू ते कन्नै साढ़ी बाबे आह्ली माता आई गेइयां बाबे आह्ली माता बी मतलब कि बड़ी मन्नी तन्नी जगह अग्गें इक बहू फोर्ट बने दा उत्थें मतलब कि दिक्खने आह्ली पार्क बड़ी शैल मच्छलियां बड़ियां शैल ओह् कीती दियां मतलब कि अलग अलग बनाए दे केइयें गी मतलब केईं चीज़ां न दिक्खन आह्लियां बड़ियां शैल बहू फार्ट बिच्च ते ओह्दे बाद जेह्ड़ी बाबे आह्ली माता उत्थें बी बड़ी ज्यादा लोकें दियां सुक्खनां पूरियां होन्दिया उत्थें जेल्लै सुक्खनां पूरियां होन्दियां उत्थें छिल्लियां छुल्लियां चाढ़दे लोक ते बड़े लोकें दियां सुक्खना पूरी होन्दियां उत्थें ते ओह्दे बाद मतलब कि जेल्लै अस बापस मतलब जेल्लै बापस अस घरै गी औंदे फ्ही इक मंदर होर बी औंदा उत्थै कौल गंडोली जम्मू ते ओह् बी मंदर दिक्खने आह्ला उत्थें मतलब कि जेह्ड़ी साढ़ी शेरें आह्ली माता कटरा वैष्णो देवी पैह्ले उत्थैं गै मतलब ओह् खेढ दियां हा गुड्डियां शुड्डियां ते उंदा गै मतलब कौल कंडोली बने दा उत्थें मतलब कि उत्थें माता दा खेलने आह्ला सारा समान उत्थें मतलब कि कि'यां माता खेल दियां हियां कियां मतलब कि ओह् करदियां हियां उत्थें गुड्डियें कन्नै खेल दियां हा कंजके कन्नै खेल दियां हा उत्थें कौल कंडोली बड़ी शैल जगह माता दिक्खने दी बड़ी बड़ा ज्यादा शैल गै जगह ओह्दे बाद फ्ही साढ़ा इत्थें इक अपना गै तलाब मतलब कि इत्थें ऐ कटरा बिच्च गै इक ग्रांऽ कक्रयाल ते उत्थें मतलब जेहड़ा तालाब ऐ ते उत्थें बी बड़े लोक औंदे ते उत्थें इक शिवजी भगवान दा मंदर ऐ शिव आप शम्बू निकले दे उत्थें ते उत्थें बी बड़े लोग जात्तरा करने गी औंदे शिवजी दे दर्शन होंदे शिवरात्रि बिच्च बड़ी बड्डी लाइन लग्गी दी होंदी मतलब कि लोग बड़ा ज्यादा मन्नदे इत्थें शिवजी भगवान गी आप शम्बू निकले दे मच्छलियां महादेव दा तलाऽ इत्थें इक मतलब कि बड़ा बड्डा इत्थें लोग मच्छलियें गी आटा दिंदे मच्छलियें गी आटा देइयै अपनी केईं मनो कामना पूरियां करदे मतलब कि जेह्ड़ा तुसें मिगी पुच्छे दा हा कि अ'ऊं मतलब कि जेह्ड़ी एह् केह्ड़ी केह्ड़ी जगह् गेदी ही ते उत्थें मिगी केह् केह् शैल लग्गेआ इस साल मीं मतलब कि बड़ी जगह होर बी जगह् गेई मतलब कि जेह्ड़ियां जगह गेदियां हियां इस साल मचेल होई गेआ मै तुसेंगी ओह्दे बारे सारा किश सनाई ओड़ेआ कि में इस इस जगह सारा मतलब गेदी ही ते बड़ी शैल जगह न दिक्खने आह्लियां मिगी इत्थें केह् केह् शैल लग्गेआ ते मै तुसेंगी सारा किश सनाया धन्यबाद